सिलाइ कढ़ाइसँ हमरा सभ सभ दिनसँ कए ऐलिऐ ओ सिलाइ कढ़ाइसे हमरा सभ अपना बिजनेस केलिऐ ओ सोचैत छलिऐ कि ओ बिजनेसके आगे बढ़ाबी ने आओर अपना से अगल बगल जे छै ओकरो भी अपना जे कला छै हमरा पास ओकरो सभके हमरा सभ शेयर करैत रहै छलिऐ आरो ओ शेयर करलासँ आगे बढ़ाबैके लिऐ अपन सभ बिजनेसके तौर पर हमरा सभ एहि तरहकेँ काम शुरू कर करने छलिऐ लेकिन ओ सभके दरमियाँ हमरा सभके च हाथमे सिलाइ कढ़ाइ करैके दरमियाँ हमरा हाथ मे सुइ धागा गथला से किछु प्रोब्लम एलाकेँ बाद हमसभ ई काममे सफल नहि भए सकल छी अभी तक हँ आओर फिर से प्रयास हमरा सभकेँ रहल छी जे कही इस तरहकेँ बिजनेस कए कऽ हमरा सभ अपन जीवनकेँ आगे बढ़ाबैके लिए आओर अपना बिजनेस भी आओर बिजनेसके आगे बढ़ाबी आओर दोसराके भी इस तरहकेँ कोइ शिक्षा दिऐ शिक्षा दिअऽ जाहिसँ से कि दोसरा भी आगे बढ़े आरो कोइ तरहकेँ अपना जीवनकेँ हँ आओर ओ भी अपन जीवन के आगे बढ़ाबै के लिये अपन बिजनेसके आगे बढ़ाबैके लिये किछु कोशिश करै